साढ़े जेह्के उधमपुर दे टूरिस्ट प्लेस न इत्थै मतलब जेह्ड़े लोक न बड़े इन्ने टाइम रौंह्दे जि'यां होई गेआ साढ़ा हून पत्निटाप कुद्द होई गेआ पत्निटाप होई गेआ नत्था टाप होई गेआ सन्नासर होई गेआ लोक इत्थै औना बड़ा अच्छा प्रैफर करदे ठंडा जगह इलाका इत्थै मतलब रौंह्ने गी सकून थ्होंदा शांति थ्होंदी मनै ई ठंडी जगह जम्मू दे लोक होई गे जि'यां बाह्रै दे लोक होई गे उत्थै गर्मी बड़ी गै पौंदी दिल्ली होई गेआ पंजाब होई गेआ बड़ी गर्मी पौंदी ते पर गर्मियें दिनें जि'नें दिनें लोक इत्थै औंदे ना तां उ'नेंगी कोई इक मनै गी बड़ी शांति थ्होंदी इत्थै लोक ज्यादा शा ज्यादा रौंह्दे कोई पंदरां बीह् बीह् दिन कोई कोई म्हीना बी रौंह्दे बड़े बड़े दिन रौंह्दे इत्थै लोक अपना बन्ने च घुम्मदे शुमदे बर्फ दिक्खदे मतलब बड़ा मजा करदे जेह्ड़ी जगह ना पत्निटाप कुद्द एह् इक जम्मू दी इक शान ऐ मतलब बड़ी अच्छी जगह इत्थै बड़ा मजा औंदा घुमने गी में आपूं गै गल्ल तुसें ई सनाना अपनी के में जन्ना ते कोई अपना उधमपुर कोई दूर निं पौंदी मिगी ते ज्यादा नेईं ते इक इक हफ्ता उत्थैं कट्टी औंना मतलब मिगी मजा औंदा बड़ा अपना घमुना ठंडी ब्हाऽ खन्ना ऐ बी बिल्कुल साफ हवा शुद्ध मतलब बड़ी अच्छी जगह तुसें ई सनाई निं सकना के लोक बड़े बड़े दिन रौंह्दे इत्थैं इ'यां गै पंचैरी होई गेआ पंचैरी बी बड़े लोक रौंह्दे वैश्णो देवी होई गेआ कटरा वैश्णो देबी ते मतलब एह्दे कोला बी ज्यादा भीड़ होंदी ओह्दे शा बाद दिक्खेआ जा तां अगला साढ़ा आई गेआ लेह लद्दाख लेह लद्दाख उद्धर बी बड़ा टूरिजम होंदा ओह् बी साढ़ा पैह्ले लेह लद्दाख साढ़ी गै टैरीटरी होंदी ही मतलब हून ते ओह् यू टी बनी गेदा अस ओह्दी गल्ल निं करने होन्ने अस करने अपने जम्मू दी गल्ल करने अपने जम्मू बाह्वै आह्ली माता लोक औंदे अच्छा टूरिस्ट प्लेस ऐ माता दे दर्शन करदे दो त्रै दिन रौंह्दे चार पंज दिन रौंह्दे घुमदे वेव माल घुमदे जम्मू अग्गे पिच्छे जम्मू आर ऐस्स पुरा होई गेआ होर अपना होर अपना होई गेआ जम्मू ब्राह्मणा बाड़ी कुंजवानी घुम्मदे लोक अच्छी जगह दिक्खने ई पत्निटाप मानसर सरूईसर सुद्दमहादेव सुद्दमहादेव साढ़ा इक तीर्थ स्थल ऐ गौरी कुंड हा उद्धर शिवजी भगवान उद्धर रौंह्दे हे उद्धर लोक जंदे मत्था टेकदे मतलब ओह्दा अपना शांति मिलदी उ'नें ई मनै ई इस करी में तुसें ई गलाना कि तुस बी आओ घुम्मो अपने मजा करो दो चार दिन कट्टो तुसें गी बी अच्छा फील होना अच्छा लगना तुसेंई इत्थै घुमना